सर इ'यो ऐ कि असें डोगरें आं साढ़ा कल्चर जि'यां कि डोगरी जेह्ड़ा आहे्ं कपड़े पाये होने डोगरी ते कल्चर डांस बी होंदा ऐ डोगरी आह्ला ते ओह्दे बिच बी ऐ मतलब कि डोगरी गै मतलब डोगरी डोगरी आह्ला कपड़े पाइयै डांस करने होने ओह् बी ते ओही साढ़ी आइडेंटिटी ऐ अस डोगरे आं ते इ'यै साढ़ी पह्चान ऐ ते इ'यो साढ़ी आइडेंटिटी डोगरी लैंग्वेज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् सारी लैंग्वेज़ जेह्ड़ियां बी हैन ते ओह् अपने अपने कल्चर जेह्ड़ा ऐ उं'दे आस्तै ठीक गै हेन ओह् मनदे ऐ पर जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी साढ़ी अपनी लैंग्वेज़ ऐ ओह् डोगरी ऐ क्योंकि एह् साढ़ी मदर लैंग्वेज़ ऐ ते डोगरी ऐ ते बाकी लैंग्वेज़ गै अस बोली लैने होने आं फिर जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज़ ऐ उ'ऐ साढ़ी पह्चान ऐ ते उ'ऐ साढ़ी क्योंकि अस जादातर जेह्दे कारण